ہیلو کیا میزبان ہوٹل سے بات ہو رہی ہے جی آج ہمارے گھر دس افراد کی دعوت ہے جی تو کیا آپ ہمارے لیے کچھ آپ کے ہوٹل کا اسپیشل تجویز کرنا چاہیں گے جی آپ کا بٹر چکن اور تندوری نان کا مشورہ مقبول لگ رہا ہے تو آپ دس افراد کے حساب سے بیس نان اور بٹر چکن اور زیرا رائس بھی بھجوا دیں آپ میرا یہ نمبر لکھ لیں مجھے آڈر آج رات آٹھ بجے بل باغ میں مطلوب ہے جی آپ کا شکریہ